پیدل سفر کرنے کے لیے سب سے پسندیدہ خطہ میرا پہاڑ رہا ہے کیونکہ وہاں چلنا بہت پڑتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے چلنے میں اور جب وہ وہاں پہ برف پڑتی ہے تو اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے کیونکہ پہاڑوں پہ جب برف پڑی اور وہاں پہ آپ چلیں بہت اچھا لگتا ہے وہاں پہ اور پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ جب وہاں کا غروب آفتاب دیکھیں تو ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے وہاں کا غروب آفتاب کے ساتھ اور طلوع آفتاب بھی وہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے غرض یہ کہ پہاڑ ایک اچھا ایڈوینچر کی جگہ ہے